جیسا کہ میں ہندوستان کی راجدھانی شہر دلی سے ہوں اور یہاں پر کئی طریقے کی سرگرمیاں ہے جو ہمیں تفریح فراہم کرتی ہیں اور تفریح مجھے کافی زیادہ پسند ہے اور میں اسے کرتا آ رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ جب میں بچپن میں کافی چھوٹا ہوا کرتا تو ہمارے اسکول میں پکنک جایا کرتی تھی لال قلعہ وغیرہ لال قلعہ پرانا قلعہ چڑیا گھر اور یہاں پر میں کئی بار جا چکا ہوں کیوںکہ جیسا کہ میں نے بتایا مجھے یہ کافی زیادہ پسند ہے اور میں یہاں جانا پسند کرتا ہوں کیوںکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو الگ الگ طریقے کی جانکاریاں آپ کو ملتی ہیں یہاں پر جانے کے بعد آپ کو پرانے زمانے کے بارے میں پتا چلتا ہے میں انڈیا گیٹ گیا وہاں پر میرے شہیدوں کے نام دیکھے جو انڈیا گیٹ کے دیواروں پر نقش کے گئے ہیں اور یہ کافی زیادہ مجھے ایموشنل کر دیتا ہے مجھے کافی زیادہ گہرائیوں تک لے جاتا ہے کہ کیسے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے نوجوانوں نے اپنے سر کٹائے تھے کیسے ہمارا ملک آج اس عظیم مرتبے پر کھڑا ہوا ہے جس کے لیے لوگوں نے شہادتیں دی تھیں ہاں مجھے تفریح کرنا تفریح سرگرم سرگرمیوں میں حصہ لینا کافی زیادہ پسند ہے اور آج بھی میں جایا کرتا ہوں یقیناً میں نے کچھ سالوں پہلے ایک سائیکل لی تھی کہ جس سے میں روزانہ صبح سویرے نکلوں گا تفریح کے لیے اور اپنے ملک میں اپنے ملک کی راجدھانی میں دلی اپنے گھر سے ہوتے ہوئے انڈیا گیٹ کی طرف روانہ ہوا کروں گا اور وہاں سے واپس آؤں گا تو تفریحی سرگرمیاں مجھے کافی زیادہ پسند ہیں اور آج بھی میں انہیں کیا کرتا ہوں